इक मेई दो ज्हार पं'जी सताई अप्रैल उन्नी सौ संताली ठाई मार्च उन्नी सौ पंजताली पंज फरबरी दो ज्हार त्रेई छे जनबरी दो ज्हार बाई